हाँ हम जब हमारी स्कूल लाइफ हुआ करती थी तब हम खेल खेलते थे तो उसमें हम कुछ हमारी फ्रेंड्स रहती थी और हम एक फ्रेंड किसी की भी आँख पर पट्टी बाँध देते थे फिर उसको पकड़ना होता था वो जिसको पकड़ लेती थी फिर उस उसको दाम देना होता था तो इस तरह से हम वो खेल खेलते थे तो एक बार ऐसे हीं मेरी आँखो पर पट्टी बाँधी गई और मै मुझे उन सभी को पकड़ना थो जो पकड़ में आता उसी को दाम देना रहता है तो अब मैं घूमती रही घूमती रही वो मुझे छू छू कर और फिर दूर भाग जाए मुझे छू छू कर फिर दूर भाग जाए लेकिन मैं उनको पकड़ ही नहीं पाऊँ ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया लेकिन मैं उनको पकड़ ही नही पाई और उसमें मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा की अरे ये तो बहुत मुश्किल खेल है इसमें तो मैं जीत ही नहीं पाऊँगी मैं कभी पकड़ हीं नहीं पाऊंगी और मुझे ही पकड़ना होगा हर बार तो ये खेल मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा था की मैं उसको पकड़ नहीं पाई पर अब जैसे तैसे मैंने करती गई करती गई मुझे लगभग पंद्रह मिनिट हो गये बीस मिनिट हो गये वो मेरी जो सहेलियाँ थी वो मुझे छू छू कर जाएँ और मैं उनको पकड़ नहीं पाऊँ तो अ फिर जैसे तैसे हो के लगभग बीस पच्चीस मिनट के बाद मैने फिर मेरी एक सहेली को पकड़ा और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया फिर वो आउट हो गई फिर मेरी पट्टी खोल कर उसकी आँखों पार बांधा गया और उसने फिर उसने भी उसी प्रकार से उसको उस ऐसे जैसे कोई जिस व्यक्ति को दिखता नही हो उसको पकड़ना होता है इस तरह से उसने पकड़ना शुरू किया लेकिन उसको काफी टाइम लग गया और उसके हाथ से कोई भी पकड़ में नही आया तो उसको बड़ा ऐसा लगा की मैं किसी को पकड़ नहीं पा रही हूँ और ऐसे करते उसको बड़ी निराश हो गई और उसे फिर रोना सा आ गया